कृषी त असांजे जीवन जो मुख्य अंग आहे कृषी करण अॼुकल्ह जी नई नौजवान पीढ़ी किस खेती ऐं ॿाड़ी ऐं कृषी में रुचि कोन रखे थी छोकी हुननि खे लॻे थो इहे करण जो आहे पंहिंजे च केरेक्टर खे ऐं पंहिंजे ई पाण खे पुठियां करणु जहिड़ो आहे ऐं हिन करे अॼुकल्ह जी नई जवान पीढ़ी पीढ़ी शहर जे पासे भॼण पयूं नए नए टैकनीक अॼुकल्ह त कृषीकरण त तमामु असां लाइ ज़रूरी आहे छोकी अनाज त कृषी खां ई प्राप्त थींदो आहे उन जे बग़ैर त कमु हली ई न सघंदो ऐं अॼुकल्ह त तमामु सुठी नई टेक्नोलॉजी निकिरी आई है जंहिंजे करे खेती करण में कोई बि ॾुखियाई कोन ईंदी आहे ऐं नए नए टैकनीक जे करे माण्हू नए नए संसाधन सां ऐं नए नए बीजनि सां ऐं तमामु सुठी टेक्नोलॉजी जे करे जल्दी खेती करे वठनि था ऐं आराम सां कोई दिक़त बि कोन ईंदी आहे ऐं सुठी खेती बि थींदी आहे पहिरीं खां पैदावार बि वधीक थींदी आहे जंहिंजे करे अॼुकल्ह खेती करण कोई मुश्किलु कमु कोन आहे ऐं हीउ त जीवन लाइ ज़रूरी बि आहे ऐं हिन करे हुन करे ज़रूरी आहे तमामु खेती जो त तमामु महत्व आहे जीवन में